हँ हम दौड़मे भाग लै रहियै इसकुल सभमे सुबह सुबह उठि कऽ डेली दौड़लै रहियै जिसमे हमरा बहुत मैडलसभ प्राइजसभ हमरा मिललै हमर सहेली सभकेँ सभकेँ मिललै रहै एहि सभमे दौड़य लए दू तीन किलोमीटर दौड़ रेस भेल रहै ओहिमे जितने रहियै किएकि सुबह सुबहमे उठि कऽ पानिसभ पी कऽ घुमि कऽ डेली हम तीन चारि किलोमीटर दौड़ैत रहियै कनि टा कसरतसभ करैत रहियै जम्प करैत रहियै डेली कसरतसभ करि कऽ अथी करैत हैल्थ घरमे सुबह सुबह करैत रहियै सुबह शाम टाइमके फ्री भए कऽ बनैत रहियै तभी खातिर इसकुलमे रेस भेल रहै तऽ दौड़ भाग लैत रहियै हमहूँ तऽ हमरो प्राइज मिलल फर्स्ट रैंक अयलै रहै तब ओहिमे हमरो भाग लेने रहियै एहि खातिर सुबह सुबह डेली दौड़ना चाही जिससे कि मोन आर फरेश रहै छै देह हाथमे कमजोरी सभ नहि लगै छै हड्डीसभ मजबूत सभ रहै छै बच्चाके सुबह सुबहके अवश्य दौड़ाना चाही आओर दौड़बैसँ बहुत मजबूती होइ छै ओ कमजोरसभ नहि रहै छै आओर आइ काल्हि तऽ कमर कमजोरी आदमी नहि रहना चाही आओर मजबूत होना चाही इसलिए सुबह शाम बूढ़ा सभके जवान सभकेँ दौड़ना चाही आओर इसकुल सभमे जाहि सभमे भाग होइ छै ने ओहि सभमे लेना भी चाही किएकी उसमे प्राइज मिलै छै इसभ खातिर लेना चाही हमहूँ आरके लेने रहियै ई आओर आगाँ लेबै एहि खातिर लेना भी चाही आओर दू तीन किलोमीटर सुबह शाम रेस लगाना चाही जिससे कि आओर जादा जम्प करि सकै ई खातिर जम्प करना चाही डेली डेली सुबह शाम जे चीजमे प्राइज होइ छै हमरा आरके लै छियै भाग किएकि इसमे दौड़मे बहुत अथी आबै छै इन्टरेस्ट दौड़यमे बहुत अच्छा होइ छै दौड़ना भी चाही कभी कभी घूमना भी चाही ई कोनो बात नहि छै नहि घूमना दौड़ना चाही भाग लेना चाही एहि सभमे डरना नहि चाही लेना चाही भाग जिससे कि बहुत आगाँ चलि कऽ काम सभमे जे छै इसभमे नौकरी जॉबसभ बहुत अच्छा अच्छा आबै छै आर्मी पुलिस सभमे एहि सभमे बड़ा बड़ा जॉब होइ छै देश सभके सेवा करयके लिए इसभमे लेना चाही जम्प जादा जतेक ऊँचासँ दौड़ सकै चारि फुट पाँच फुट इतना ऊँचासँ दौड़ना दऽ कूदना इसभ सुबह शाम करना चाही एहि खातिर देहके मजबूती बनल रहै छै